मुझे सर्दियों का मौसम बहुत पसंद है क्योंकि सर्दियों के मौसम में एक तो ना तो गर्मी वाली एक बहुत चिपचिपा या इस तरीक़े से पसीने वाली गर्मी से बच जाते हैं दूसरा बारिश के कीचड़ से भी बचते हैं इसलिए मुझे सर्दी बहुत पसंद है दूसरा सर्दी के मौसम में काम करने में थकान का एहसास बहुत कम होता है कई घंटे तक आप काम करते रहें तो भी जल्दी थकान महसूस नहीं होती दूसरा कहीं घूमने जाना है तो सर्दियों में गर्म कपड़े पहन कर आप उसका आनंद ले सकते हैं लेकिन गर्मियों में परेशानी होती है गर्मियों में शाम का इंतज़ार करना पड़ता है इस में आप दिन में कभी भी जा कर घूम सकते हैं इसके अलावा सर्दियों के मौसम में खाने पीने का अपना ही मज़ा है सारे ताज़े फल अंगूर संतरा अमरुद बाज़ार में छाए रहते हैं इसके साथ साथ अलग अलग तरीक़े की सब्ज़ियाँ हरे पत्तेदार सब्ज़ी गाजर मटर मेथी और जितनी पत्तेदार सब्ज़ियाँ हैं सब बहुत प्रचुर मात्रा में इस समय पर हम को उपलब्ध होती हैं और सर्दियों के मौसम में ताज़े और लाल गाजर का हलवा कौन नहीं खाना चाहेगा हरे मैट मटर के कई व्यंजन बनाए जा सकते हैं तो मैं बढ़िया धूप में बैठ कर शुप चाय या कॉफी पीने का मज़ा सर्दियों में ही आ सकता है रज़ाई में घुस के सोने का मज़ा है समय चारों ओर हरयाली पेड़ पौधे भी ख़ूबसूरत लगते हैं इस मौसम में शरीर ज़्यादा स्वस्थ रहता है जिसके कारण हम हर चीज़ का आनंद ले सकते हैं जो गर्मी में नहीं ले सकते सर्दी का मौसम अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है इस समय गुड़ भी आता है तो गुड़ का सेवन करने से ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं होती ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके चलते सर्दियों का मौसम मुझे बहुत पसंद है